हां में बनाए दियां अपनियां चीजां बी बनाए दियां अपनियां निं अपनियां छोड़ियै जियां दुए मुल्क समझो चाइना दियां डिशां वि बनाए दियां असें जि'यां न्यूडल होई मैग्गी होई मोमोस होई गे ओह् होइये स्प्रिंग रोल होई गे ते घर बनाने अस बड़े बारी बनाए दियां होंदियां फ्ही ओह् आई गेआ गुजिया आई गुजरात दी गुजिया आई गेई पेड़े आई गे फ्ही और बूंदी दे बड्डे बड्डे लड्डू होंदे गुजरात दे बड्डे बड्डे ओह् मिलदे उत्थै जेह्ड़ा तिरुपति बालाजी मंदर ऐ उत्थै मिलदे ओह् लड्डू बी बनान्ने अस